भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश कई राज्यों से घिरा हुआ है तो यह स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे समुद्र तट तो नहीं होंगे परंतु समुद्र तट की कमी पूरा करने वाला एक द्वीप है जिसका नाम हनुमंतिया द्वीप है वहाँ पे कई प्रकार की समुद्र की गतिविधियां होती हैं जैसे सर्फ़िंग इस्काई डाइविंग वॉटर राइडिंग एवं अन्य प्रकार की वहाँ पे कैम्प भी लगाए जाते हैं वहाँ पे कई प्रकार की एडवेंचर पार्क्स भी हैं इसके अतिरिक्त हमारे मध्य प्रदेश में झरने भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हैं जैसे रजत प्रपात सुलनगर प्रपात भनवार प्रपात पाताल पानी धुआँधार प्रपात ये प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र है इसके आस पास के क्षेत्र में बहुत अधिक प्राकृतिक सुंदरता पाई जाती है मध्य प्रदेश तो प्राकृतिक सुंदरता का ही केंद्र है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में उपस्थित हैं इसके अतिरिक्त यहाँ पे वन्य जीव भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते है हमारे मध्य प्रदेश में बार से तेरह नेशनल पार्क हैं जिनमें सबसे बड़ा कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क है जोकि सतपुड़ा पहाड़ के साथ लगे हुए हैं हमारे यहाँ की विंध्याचल पर्वत शृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रंखलाओं ने इसे विशेष रूप से सुंदरता बना दिया है सुन्दर हमारे यहाँ पर पंचमणी हिल्स इसके अलावा पाताल पानी हील्स दो प्राकृतिक हिल्स हैं जहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव बहुत ही अदर्शनीय होता है यहाँ की यहाँ पर उपस्थित धार मांडव एकदम कश्मीर का अनुभव कराते हैं ठंड के मौसम में बरसात के मौसम में वहाँ पे जम्मू कश्मीर मनाली पहाड़ी क्षेत्र का अनुभव होता है वह एक पठार पे उपस्थित सौन्दर्य केंद्र हैं इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पे विभिन्न सौन्दर्य केंद्र हैं जैसे भीम वेटिका भीम वेटिका में जाने के बाद आपको वहाँ पे अनेक प्रकार की गुफ़ाएँ मिलेंगी जोकि महाभारत युग से बनी हुई हैं वहाँ पे आप विभिन्न प्रकार की चित्रकारी देख पाएंगे वहाँ पे एक अलग ही प्राकृतिक अनुभव होता है कि यहाँ पे उस समय में लोग कैसे रहते थे इसके अतिरिक्त धुआँधार जल प्रपात हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा जल प्रपात है वो सबसे बड़ा जल प्रपात है जोकि नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट में जबलपुर के निकट स्थित है इसके अलावा ओंकारेश्वर हमारे यहाँ पे एक धार्मिक स्थल है जोकि अद्वितीय सुंदरता के साथ में बना हुआ है इसके साथ ही हमारे पे इंद्रासागर बाँध एवं कई प्रकार की नदियाँ हैं जो अपने आप में अपनी प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुए हैं साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क हैं वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवर जीव जन्तु उपस्थित हैं जिन्हें देखा जा सकता है जैसे टाइगर्स हैं हमारे यहाँ पे सांची स्तूप हैं जो अपने आप में सुंदरी स्थल है साँची के आस पास का क्षेत्र विदिशा क्षेत्र जोकि एक अद्वितीय सुन्दरता के साथ में उपस्थित है या इसी के साथ में नरसिंगगढ़ का क्षेत्र मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है क्योंकि बरसात एवं ठंड के मौसम में वहाँ पर बिल्कुल कश्मीर और हिमालय क्षेत्र का ही अनुभव होता है साथ ही साथ हमारे यहाँ के नेशनल पार्क में टाइगर रिज़र्व में हम टाइगर्स देख सकते हैं उसके अतिरिक्त हम ऊँट विभिन्न प्रकार के अन्य जानवरों को भी हम देख सकते हैं जोकि प्राकृतिक सुंदरता को और तरीके से बढ़ाते है झरने हैं जंगल हैं हमारे मध्य प्रदेश में सत्तर से अस्सी पर्सेन्ट जंगलों से घिरा क्षेत्र है इसी कारण से यहाँ पे वन्य जीव अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जोकि प्राकृतिक सुंदर का को बढ़ाने में अत्यधिक महत्व पूर्ण काम करते हैं